हाँ नमस्ते आपका बेटा पढ़ने लिखने में बड़ा तेज़ है हाँ पढ़ाती ले घर में बता बताती ओताती हो घर में हाँ हम डान्स वांस बढ़िया डान्स बढ़िया कर लेता है और पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ है और बोलने में बड़ा तेज़ है और बहुत नम्बर भी पढ़ता है तो नम्बर भी बहुत अच्छे ला लाता है और आपके बेटा बहुत सही है पढ़ने में तो इसका

हाँ हाँ और घर में घर में घर में जब उसको बता जो गार्जियन भी बता अपने बच्चे को बताते हैं वही बच्चा आगे होशियार होता है पढ़ने लिखने में और जो नहीं बताते हैं तओ उसके बच्चा नहीं होते और जो गार्जियन देख देखते हैं अपने बच्चे को हाँ तो उसके बच्चा तो आगे फिर पढ़ने में तो निकल जाते हैं हाँ

हाँ अपने बच्चे को हाँ और ऐसे अपने बच्चे को पढ़ा शिक्षा देते हो तुम्हारा बच्चा पढ़ने में आगे बहुत बहुत तेज़ है अब आगे निकल जाएगा और सब सब गार्जियन सब गार्जियन अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाएं तो सबके बच्चे पढ़ लिख जाएँगे लेकिन कोई कोई गार्जियन ऐसे होते हैं कि बच्चे पर ध्यान नहीं करते हैं और कोई तो उसके बच्चा नहीं पढ़ पाते हैं औ जऊन गार्जियन पढ़ ध्यान करते हैं उसका बच्चा तो पढ़ने में आगे निकलता है रहता है हाँ और

हाँ हाँ और शिक्षा यही देकर चही हाँ अब बच्चा ठीक है आपका पढ़ै में हियाँ बहुत ठीक है और डान्सौ ख़ूब बढ़िया कर लेती है अब कोई बच्चे को बोलो तो उई भी आगे भी खड़ा हो जाता है वो अगर कोई डान्स करे या पढ़ै लिखै कोई दुसरे बच्चे को बोलो तो वह पहले भी खड़ा हो जाता है आप अपनी हाँ

हाँ हाँ हाँ और पहले बोलै लगो तो कहे कहे के मास्टर साहब हम यह यह बहन जी हम यह करेंगे वह करेंगे पहले वह करने के लिए तैयार हो जाते हैं वह बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं वे पीछे बैठे रहते हैं वे ये अपना अपना सोचते हैं हमसे ना कहूँ बोल दें औ अब यही से ना बोलो तो यह बिना बोले तो वह खड़ा हो जाता है औ सब बढ़िया बोल चाल सब काम अच्छा है

हाँ बहुत अच्छा है बच्चा हाँ

हाँ यहीं से

हाँ यही शिक्षा बच्चों को देना चाहिए हाँ हाँ चलिए ठीक है बहन जी ऐसे शिक्षा देने रहना तो बच्चा आगे तुम्हारा निकल जाएगा नमस्ते ठीक